जय झूलेलाल जीअं त चालीहो हली रहियो आहे असांजे चालीहे मंदर में झूलण खे पूजींदा आहियूं झूलेलाल जी असां सिंधीनि जो इष्ट देव आहे त हिननि चालीहनि ॾींहंनि में चंङा ई सिंधी झूलेलाल जे मंदर में वञी करे अखो पाईंदा आहिनि अखो पाइण खे ॾाढो सुठो मञो वेंदो आहे विर्त बि रखंदा आहिनि पर इन चालीहनि ॾींहंनि में ॿ ॾींहं चंड ईंदो आहे जंहिं चंड खे ॾाढो सुठो ॾींहुं मञो वेंदो आहे चंङा ई सिंधी हिन ॾींहं ते घणो करे वेंदा ई आहिनि ज़रूरु हिन चालीह मंदर में अखो पाईंदा आहिनि ऐं झूलण जो परसादु खाईंदा आहिनि ऐं आख़िरी ॾींहुं जेको चालीहे जो हूंदो आहे उन ते मटकी खणंदा आहिनि त लॻभॻि सभेई सिंधी झूलेलाल सांईअ जे नाले ते मटकी खणी करे चालीहे मंदर में वञी ॾेई ईंदा आहिनि ऐं हुते हुतां जो दोनो परसादु वठी ई ईंदा आहिनि ऐं झूलण जूं आशीष पाईंदा आहिनि ऐं जीअं त सिंधीअ में झूलेलाल असांजो इष्ट देव आहे त ज़रूरु ई हर सिंधीअ खे चालीहनि जे ॾींहं में ज़रूरु झूलेलाल सांई जे मंदर में वञी अखो पाइण खपे